तकनीक आएलसँ बिजनेस करैबला सबके बहुत नीक फैदा मिलल यऽ आब जी एस टी भरि दैए अगर टैक्ससँ समबन्धित तऽ ओकरा कोनो भी दिक्कत नहि होइए ऑनलाइन ट्रान्जेक्शन लैए तऽ ओकरा याद रहैए जे कि हमारा कखन पैसा देलक नहि देलक कतने देलक ओ डेट टाइमके साथ रहै छै नाम पता सब रहै छै एहि चलते यदि दोकनदार भुलियो गेल तऽ ओ कस्टमर ओ दिन बतेलक तऽ ओ अपन दिनमे खोजि के देखि लेलक ताकि दोकनदार आओर कस्टमरके मेलमिलाप बनल रहै ई बहुत बढ़िआँ बात यऽ